अस दिवाली मनान्ने होन्ने दिवाली आह्लै दिन अस सवेरै सवेरै अट्ठने होन्ने जल्दी उट्ठियै न्हाई न्हुईयै माता लक्ष्मी दी पूजा करने होन्ने अस माता लक्ष्मी दा पूजा पाजा करियै सवेरै फ्ही अस घरे दा साफ सफाई करने होने पूरी घर झाड़ू पोच्चा मारी मुरियै पूरी सफाई करी कुरियै प्ही अस दिबाली रुट्टी बनाना स्टार्ट करने होन्ने अस शैल शैल चीजां बनाने होन्ने पूड़ियां बनाई लेईयां मद्धरा बनाई लेआ चौल बनाई ले दाल बनाई लेई खट्टा बनाई लेआ अस पूरी रुट्टी शुट्टी बनाई बनुईयै त्यार करी कुरियै रुट्टी फ्ही अस शाम्मी पूजा करने होन्ने पूजा करनै आस्तै असैं केई तरह दियां मठेआईयां आंदी दियां होंदियां असैं माता लक्ष्मी ओह् करनै आस्तै भोग लानै आस्तै दिवाली बनाई बनुईयै भोग लोआई लुईयै उनैं माता लक्ष्मी गी ते फ्ही अस ओह् करने होने दिये जलाने होन्ने सारै घर सज़ाबट करने होने सारै घर अंदर बाह्र दीए जलाने होन्ने सारै अस दीए जलाई जलुईयै फ्ही अस बच्चें गी शौक होंदा पटाके ठुआलने दा फ्ही अस सारे जने पटाके ठुआलने होन्ने पटाके ठोआली ठूलियै अस बड़े ओह् करने होन्ने फ्ही अस लोह्ड़ी बनान्ने होन्ने लोह्ड़ी अस ओह् करने होन्ने लोह्ड़ी अस उट्ठियै सवेरै सारे जन्ने न्हाई न्हुईयै पूजा पाठ करने फ्ही अस लोह्ड़ी उप्पर रुट्टी शुट्टी बनान्ने होन्ने शैल शैल रुट्टी बनाने होन्ने दपैह्री अपनै बच्चें आस्तै हार बनाई लैन्ने होन्ने जिन्ने बच्चे होन सारैं बच्चैं आस्तै हार बनान्ने हांरे मुगफली लानी पतासे लान्ने छुहारे लान्ने गरी लानी फ्ही निक्के बच्चें गी बड़ा शौक होंदा किश किश खानै आस्तै जियां चिप्स होई कुरकुरे होईये टाफियां होई गेईयै फनपॉप होईये चाकलेट होईये चाकलेट लाई लुईयै उनें हांर पुआन्ने होन्ने रातीं फ्ही सारे जने अस पूरा परिवार किट्ठा होईयै जादा अग्ग जलाने होन्ने कट्ठी करियै अग्ग जलाईयै फ्ही अर्घ दिन्ने होन्ने अर्ग दिन्ने होने पैह्लैं अस अखरोट रक्खने होन्ने बिच्च ओह्दै फ्ही अस ओह् करने होन्ने परदक्खनां करने होन्ने परिकरमां करने होन्ने सारे जने परिकरमां करी कुरियै प्ही उसी चरतोली बनाई दी होंदी असैं चरतोली दे अर्घ दिन्ने होन्ने अस अर्घ देई दुईयै फ्ही सारे जने चरतोली दिंदे थोह्ड़ी थोह्ड़ी चक्खने ई चक्खनी ते फ्ही जियां जन्माष्ठमी होई जन्माष्ठमी आह्लै दिन अस सवेरै सवेरै उट्ठियै सारे जने न्हाई न्हुईयै पूजा करने होने राधा कृष्ण दी पूजा करने होने जियां झांकी कड्डदे अस झांकी कड्डने होने अस इस राधा बनानी इक कृष्ण बनाना सारे बच्चे निक्के निक्के बच्चे बनान्ने अस राधा कृष्ण बनान्ने होन्ने फ्हा झांकी कड्ढने होन्ने झांकी कड्डी कुड्डियै प्ही अस धाम करने होन्ने मन्दर धामां होंदियां धाम खाने जन्ने होन्ने धाम काई खुईयै औन्ने होन्ने जिसलै फ्ही अस बशदुआ बनान्ने होन्ने बशदुआ दा ध्यार बनान्ने होन्ने अस सवेरै उट्ठियै चाह् चू पी लैन्ने होन्ने चार बज़े उट्ठियै फ्ही अस पूरी ध्याड़ी किश नी खन्ने पानी बी नेंई पीने निर्जला बर्त रक्खने होन्ने पूरा ध्याड़ी फ्ही अस चार बजें हारै जाना असैं कुदै झील दे कंडै जाना असैं बशदुआ पूजने बशदुआ पूजने होन्ने उत्थैं पैह्लैं मिट्टी लैन्ने होन्ने गड़बे भरी भरियै मिट्टी रक्खने होन्ने फ्ही अस द्रुब्बां लैन्ने होन्ने तेरां तेरां द्रुब्बां लैती दियां होंदियां असै कट्टू बच्छू बनाए दे होंदे उंदै आस्तै आले गोले बनाए दे होंदे फ्ही अस मरूद लैन्ने प्ही अस सेब लेई लैन्ने होन्ने सेब उत्थें चढ़ान्ने सारे किश बोलने होन्ने इक दो त्रै चार पंज छे सतेत अट्ठ नौ दस ग्यारहं बाह्रां तेरां बशदुआए देवतियें इयां इयां बोलने होन्ने सारा किश होर जियां टिक्के होईये रक्खड़ियां होईयां रक्खड़ियें गी अस अपनै अपनै प्यौकै जन्ने होन्ने अ पनै भ्राऊं गी रक्खड़ी पोआने होन्ने मठेआई लेईयै जन्ने होन्ने ते अस रक्खड़ी रिक्खड़ी पोआने होन्ने जिसलै घरे औन्ने होन्ने असें पैसे दिंदे ब्राह् साढ़े जिन्ने जिन्ने होन पैसे दिंदे असें फ्ही अस रक्खड़ी पोआई पूईयै सारें गी पोआने होन्ने रक्खड़ी जियां भ्राह् होईया भैन होईयै मम्मी होईयां डैड़ी होईये सारें पोआनी इक इक रक्खड़ी